جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اس میں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی بہت سے مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں اور سب کی عبادت کا طریقہ جو ہے مختلف ہے کچھ نماز پڑھ کے کرت اپنی عبادت کو ادا کرتے ہیں کچھ پوجا کر کے کچھ گرو دوارے جا کے کچھ کرسمس وغیرہ بنا کے ان ہندوستان کی ایک اسٹیٹ اتّر پردیش بھی ہے اس میں بھی لوگ بہت سے لوگ بہت سے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں جیسے مسلمان ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے اور بھی بہت سے شیعہ ہوئے ان سب کی عبادت کا جو طریقہ ہے اور جو ان کے تقریبات ہوتی ہیں سب ایک دوسرے سے دفرینٹ ہیں الگ ہیں سب کے مثلاً مسلمانوں کے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے ان کے یہاں شادی رواج جو ہے نکاح کے ذریعے ہوتا ہے مسلمانوں میں اسی طرح ہندؤوں میں جو شادی ہوتی ہے وہ اگنی کے سات چکر لگا کے اور بہت سی پوجاؤں کے ساتھ

اسی طریقے سے ان کے یہاں جو عبادت کی جاتی ہے ہندؤوں کے یہاں وہ اپنے ان کے بھگوانوں کے سامنے ان کی پوجا کرنا پھر سکھ جو ہیں اپنی عبادت جو کرتے ہیں وہ گرودوارے جا کے کرتے ہیں اور کرشچن جو ہیں وہ چرچ جا کے اپنی عبادت پوری کرتے ہیں ان کے تقریبات بھی الگ ہوتی ہیں کرشچن جو ہیں کرسمس بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں بس یہی ہے اتّر پردیش میں اس سب کی عبادات کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے سب کی تقریبات الگ ہیں سب کے جو نظارے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں